जय झूलेलाल जीअं की मां चई रहियो आहियां की दिल्लीअ में घुमण लाइ ॾाढी शयूं आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां अगरि मां सुझाव ॾियणु चाहींदुमि त सभिनि खां बढ़िया जो शइ आहे जेके हिंदुस्तान जी ॾिसण लाइ इंडिया गेट तव्हांखे वञणु खपे इंडिया गेट वञण खां पोइ तव्हांखे अक्षरधाम मंदरु आहे हिते जो की उतर प्रदेश ऐं दिल्लीअ जे बॉर्डर ते आहे हूं हुते तव्हां वञी सघंदा ऐं ॾाढी इज़ी कनैक्टिविटी आहे डायरेक्ट मेट्रो आहे उते वञण में ऐं जीअं की दिल्लीअ में को समुद्र तट कोन्हे त हुन हिसाब सां बीच त कोन्हे लेकिन त मां अञा बि ॿियूं शयूं आहिनि क़ुतुबु मीनार आहे वञी सघंदा आहियो ऐं कनॉट प्लेस आहे हुते वञी सघंदा आहियो ईअं करे ॾाढियूं शयूं घुमण लाइ दिल्लीअ में आहिनि बाज़ार लाइ तव्हां घुमी सघंदा आहियो तव्हां पालिका बाज़ार जे आसे पासे में खाधे पीते जो ॾाढो आहे हुते घुमी सघंदा आहियो त दिल्लीअ में घुमण लाइ ॾाढियूं शयूं आहिनि इन करे घुमी सघंदा आहियो धन्यवाद जय झूलेलाल